हैलो उर्जा बसि बसि मज़े मज़े मज़े में तूं कीअं आईं अरे भई तुंहिंजे भाउ जी शादी हुई कीअं थी भुषण जी तयारी बयारी थी वई तुंहिंजे भाउ जी शादीअ जी अञा तोखे छा भक अथई विहांउ अची मथां बिठो तई तूं अञा त्यारी न कई अथई अई अला हे ॾाढा वॾा कम अञा बाक़ी अथई तोखे हा मां हाणे अञा वेझर में आहे न सोनु ठाहिरायो इहो भई ॾाढो मस्तु सोनु ठाहींदो अथई डिज़ाइन बि अहिड़ी मस्तु ठाहींदो अथई गॾाएण सुठी अथई वरी पैसा एॾा न बराबरि पैसा वठंदो अथई हिकु कंगण जी त डिजा डिज़ाइन ॾाढी मस्तु हुई तोखे ॾाढी वणंदई इलाही मस्तु अथई विझे थो हा मूंडी अने कंगण ॿईं ईअं नी हा त भले हलजे मूंखे चएजे मां हलंदी मैं तो सां गॾु अरे सभु तोखे स गहणो सोन में तोके जेको खपई सब हुते मिलंदे तूं उन ॻाल्हि जी चिंता ई न कर छा वीचारियो अथई शादीनि में छा पाईंदीअं तूं सारी चोली वन पीस छा पाईंदीअं अच्छा ईअं त हा त भले चइजे मां तो सां गॾु बजार में हलंदी मैं तोखे साड़ी अने चोली मस्तु सुठी सुठियूं वठी ॾींदी मैं तोखे टे चार दुकान में वञणी पवंदो ॾिसणो पवंदो तुखे किते छा वणे थो किते छा नथो वणे कि पाण बाज़ारि वेंदासीं न त मां तोखे आहे न सज ऐं सलाहु ॾिंदी मैं भई तू छा पाए छा न काण की ॾिसु पाण ॾिसंदासीं न पोइ पाण खे वधीक ख़बर पवंदो भाई छा सुठो थो लॻे छा सुठो कोनि थो लॻे हा खाली तूंहिंजी शादीअ जी त्यारी बाक़ी अथई कि अञा आहे न तुंहिंजी ममीअ जी बी शादीअ जी त्यारी सभु बाक़ी आहे त अॻो पोइ ई सभु गॾु हलो नी हा हा मिली वेंदो उन जी चिंता न कर हींअर आहे न ॾिस तूं मूंसां मूंखे ॾिजां ॿ ॾींहं अॻु त मां तोसां गॾु हलंदी मैं भले हा भले रखाईंजा न